जी बात हो रही है आपकी

सर आपको इस में हम लोग के पास एक कार रेंट से भी देते हैं और इस में पूरा पैकेज भी है जिस में आपका घूमना खाना पीना होटल का मतलब सब रहेगा इस में सर आपको इंदौर से ओंकारेश्वर बस जाना है ना तो सर इस में पूरा पैकेज रहेगा आपका कार का रहेगा पूरा और रहने का रहेगा खाने का रहेगा घूमने का रहेगा ये सब हम लोग प्राइवेट करवाते हैं

ठीक है सर इस में ये आपको पूरा पैकेज के बारे में बता रहा हूँ सर मैं इस में सर आपको एक कार रेंट से मिलेगी आपको एक गाइड देंगे हम सर और उस में आपका खाने का और रहने का सब इंक्लूड रहेगा इसी में तो जैसे सर आपको ओमरालेश्वर से और कहीं भी जाना है तो सर उस में आप जा सकते हो पर उसका जो एक्स्ट्रा ख़र्च रहेगा सर उसको अपन बैठ कर इंक्लूड कर लेंगे हाँ सर ओंकारेश्वर तो ज्योतिर्लिंग से एक फेमस है तो वहाँ पर एक डैम भी बनाएं है और आस पास सर घूमने लायक़ बहुत अच्छी चीज़ें हैं प्राकृतिक नेचर है सर आपको वहाँ जा कर बहुत अच्छा महसूस होगा

सर इंक्लूड रहेगा आपका तीन दिन का रहेगा सर पूरा पैकेज पचास हज़ार रूपये रहेगा और सर आप जो एस्ट्रा घूमने की बात कर रहे हैं तो सर उस में वो अलग ऐड हो के देख लेंगे तो सर उस में पर किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी जाएगी जो पंद्रह रुपये पर किलोमीटर चलेगी यस सर यस सर डीजल रहेगा ड्राइवर रहेगा और टोल का हम लोग का रहेगा सर सर नाईट का आपका चार्ज रहेगा पर डे के हिसाब से तीन हज़ार पर डे नाईट स्टे का और आप और जो पर किलोमीटर चलेंगे सर वो अलग से रहेगा और सर इस में ऐसा रहेगा हमारा ड्राइवर का खाने का आप ही लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा सर यस सर तो सर तो सर बताना आप कब जाना होना है तो उसके हिसाब से हम लोग बुकिंग कर लेंगे सर क्योंकि हम लोग क्या टाइम ज़्यादा लगता है आपको पहले बुकिंग करना पड़ेगा

ठीक है वेलकम